म्हाका कोंकणी भाजता तेर्स करता हांव देवाचो सायबीण मायचो झेजुरीचो तेर्स करता ओल्ड गोवा वयतालो हांव देवाक जेजू कडे थंय पिलार वयतालो वयतालो बुकाय घेतालो आनी करी आजून हांव करता घरान गुपाक घेवन ती देवाची जेजुलची करता तेर्स करतां आमोरेचेर हांव जेजूचो बूक वाचतां हय करतां हांव हांव वाचपाक म्हाका आवडटा बायबल